जी हाँ मैं सामान्यतः अपने घर पर अकेले ही गाना गाना पसंद करता हूँ सिंगिंग करना पसंद करता हूँ लेकिन जब मुझे एक बार मौक़ा मिला अपने स्कूल में अपनी क्लास में गाना गाने का तो एक कॉम्पेटीशन था उसमें मैं गाना गया लेकिन जब स्टेज पर जा रहा था तो मुझे बहुत अलग अजीब सा लग रहा था लेकिन जैसे ही टीचर्स ने कहा कुछ नहीं होता गाना गाओ तो जब गाना गाने स्टार्ट करो तो सब से पहले तो मैंने अपनी आँखें आँखें बंद कर लिया था फिर धीरे धीरे कर के गाना गाना स्टार्ट करा और वो गाना था ओ मेरे सनम ओ मेरे दिल के चैन सॉरी ओ मेरे दिल के चैन वो गाना गाना स्टार्ट करा मैंने फिर उसके बाद जब गाना गए हम ने और सारी चीज़ों ठीक लगा बाद में हमें एक आत्मा विश्वास आया कि हम और भी अच्छे से गा सकते हैं और और भी ज़्यादा लोगों के सामने कर सकते हैं और जैसे कि मैं दूसरों को यह कैसे कहना चाहूँगा कि वो अपने किसी भी चीज़ पर काबू कैसे पा सकते हैं कोई भी अपने श्रोताओं के सामने गाना गाने से ऐसे काबू पा सकता है कि जब वो स्टेज पर जाए तो सबसे पहले तो एक से दो बार अच्छी गहरी साँस ली और अच्छे आराम आराम से होल्ड कर के थोड़ा साँस रोक कर थोड़ी धीरे धीरे कर के छोड़ें जिससे कि उसके जो शरीर है वो थोड़ा ग़लत चीज़ें भरा नर्वसनेस भरी है वो निकल जाए और फिर जब वो गाना गाना स्टार्ट करता है तो उसको ऑडियंस को एक तरह इस ऑडियंस को इस तरह से देखना है कि ऑडियंस को लगे वो उनको देख रहा है लेकिन एक्चुअली में जब कि उस टाइम पर वो उनको नहीं देख रहा वो अपने आप को सब में फील कर रहा है वो ये समझ रहा है कि वो अपने ही सामने गाना गा रहा है किसी दूसरे के सामने नहीं गाना गा रहा है